असांजो सिंधी धर्म असांखे हिकु कंदो आहे असांजे धर्म में ई सुबुह जो चेटीचंड जे ॾींहुं चेटीचंडु असां मल्हाईंदा आहियूं सिंधी धर्म में असां सुबुह जो मंदरु वञी भॻवान जी पूॼा कंदा आहियूं उन खां पोइ असांजा छेॼ लॻंदी आहे असां नचंदा आहियूं ॾोंका खणी करे उन खां पोइ असांजे सॼे जुलूसु निकिरंदा आहे ऐं सॼे शहर में परसाद विराहिया वेंदा आहिनि ॾाढा नाच टिप थींदा आहिनि अलॻि अलॻि तरह जी झांकियूं निकिरंदियूं आहिनि ॿार अलॻि अलॻि तरह सां तियारु थी करे के नंढा नंढा भॻवान जा रूप ठही करे ईअं लॻंदो आहे की साक्षात भॻवान ई आहिनि उन खां पोइ असांजी ॾींहं जी मानी कई वेंदी आहे जेकी हिकु धर्मशाला में थींदी आहे असांजो सॼो समुदाय सॼो सिंधी समुदाय उन ते ॾींहं जो गॾिजंदा आहियूं ॾाढो असां खुल ख़ुशी सां हिकु ॿिए सां प्यार महिबत सां मिलंदा आहियूं ऐं पोइ असांजी शाम जो वरी झूलेलाल मंदर में आरती थींदी आहे ॾाढा सुठा छेॼ थींदी आहे नाच टप थींदा आहिनि उते असां सभु गॾिजाणी कंदा आहियूं पाण में मेलाप कंदा आहियूं उन खां पोइ वरी असांजी राति जो हिते इस्कूल में मैत्री इस्कूल आहे असांजे हिते उते वॾे पैमाने ते वॾो ग्राउंड आहे जिते असांजी सभिनी जी मानी कई वेंदी आहे ऐं उते असां सभु मिली करे खिल ख़ुशी सां मानी कंदा आहियूं ऐं ॾाढा असां ॾाढो अहिड़ो त्योहारु ॾाढो ख़ुशी सां मल्हाईंदा आहियूं